السلام علیکم جی آپ کے ضلع میں پولیٹکس لیڈر کے بارے میں میں جاننا ہے جی انہیں کے بارے میں جاننا ہے کیا گاؤں میں کیسا کام چل رہا ہے ضلع میں کیسا کام وغیرہ چل رہا ہے

اور جی

اور آگے کیا اس کو جنتا پھر سے اس کو چننا چاہے گی کیا اچھے اچھے اور یہاں کا ہاسپیٹل کیا کیا حال ہے اور اسکولوں کا کیا حال ہے بچوں کے ہوں ہاں ٹھیک ہے تو لوگوں کے بیچ برابر آیا کرتے ہیں کیا جی ہاں اچھا کوئی چیز جنتا کو ضروری پڑتی ہے بہت زیادہ تو کیا انھیں کی جاتی ہے اس کے دوارا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپول ضلع ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ